ہاں ہلو ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام بولیے جی جی بولیے کیا کام ہے جی بولیے ہاں

ابھی تو ابھی تو تھوڑا ہم آئے ہوئے ہیں دوسرے گھر میں کام سے تو ہم ایسا کرتے ہیں کل آتے ہیں یہاں سے فارغ ہو کرر کے دیکھ لیں گے تو ہھر بھی آپ کے گھر پہ آئیں گے تو وہاں دیکھیں گے نا کتنا بڑا گھر ہے وہی حساب سے نا بتائیں گے کتنا دن لگے گا یا پھر کتنا کتنا مطلب قیمت اس کا لگے گا آپ کل آ جائیے ان شاء اللہ کہاں پہ آنا ہے ذرا ایڈریس بتا دیجیے کہاں پہ اچھا آپ کو پورا بدلی کرنا ہے نیو کنیکشن کروانا ہے اچھا اچھا تو ہم یہ ایسے کیجیے نا ہم کل آتے ہیں بتا دیں گے آپ کو جیسا ہوگا منی مسجد بولے نا ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے وعلیکم